पॉलिसी एजंट पॉलिसी एजंट अॻिए त पॉलिसी लाइन में जाम तकलीफ़ लॻंदी हुई घर में एजंट खे घुराए ऐं हुन सां ॻाल्हाए हुननि खे चांहि पानी पीआर करे जाम मुसीबत लॻंदी ऐं अॼुकल्ह अॼुकल्ह त खाली हिकु फोन करण सां जा फोन बि करण सां ऑनलाइन पेमैंट ऑनलाइन पेम भरिण सां सभु फिल अप करण सां सभ थो थी वञे पियो अॼुकल्ह जे ज़माने में पॉलिसी जाम सुठी सुठी बि ॻाल्हाए दस्तावेज़ सहुला बि त ठही वञनि ऐं पंहिंजे साम्हूं पाण कंहिंखे पाण खे ठाहिणा त पवनि दिलजाए बि इंसान खे थे ती न